क'क्राझार जिल्लायाव गाहायै बर'फोर जोंनो बुंफबनानै थानाय गोबांसिनै बर'फोरानो बेयावहाय रायजो जायो बेनि हिसाबै बर'फोरनि नेमखान्थि बर'फोरनि दोरोंआरि गासैबो बेयावहाय बुंफबनानै दङ बा बिसोरनो गाग्लोबनानै साग्लोबनानै दङ जे बर'फोराबो गोबां धोरोमफोर दानि जुगाव नाजावनानै लासै बेनि सिङावनो दङ बाथौ धोरोम ब्रह्म धोरोम आजावनानै लाबाय बेनि उनाव दङ कृष्ण गुरु आरो गोबां जय गुरु गोबां धोरोमफोर बर'फोरनि गेजेराबो दंसै जेरै खृस्तियान आरो गुबुनारिफोरा दङ गोबां गुबुन गुबुन धोरोम बेसोर हिन्दु धोरोम फालियो बेनिफ्राइ दङ मुसलमानफोर दङ आरो गोबां बाथौ धोरोम हिसाबै बा बर'फोरानो बियाव गोबांसिनै दङ हिसाबै बर'फोरा जाय धोरोमजों जाय फोरबोफोरजों लोब्बा लाखियो बेफोर फोरबोफोरखौनो बेयावहाय गाहायै खुंजानाय बा फालिजानायखौ नुनो मोनो जेरै दमासि समफोरावहाय बा बोसोरनि जाजेननायावहाय मागो समावहाय बर'फोरा फालियो आरो गुबुन आसामिसफोर आसामिस मानसिफोर जायफोरा बेफोर बेसोरबो फालियो गावसोरनि धोरोमखौ लानानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गावबागाव गावबागाव हिसाबै फालियो आरो हिन्दुफोरा गोबां फुजाफोर जेरै लक्ष्मी फुजा खालि फुजा गुबुन गुबुन फुजाफोरखौ फालियो आरो लाइक मुस्लिमफोर बिसोरबो गावसोरनि फालिनांगौ समाव फालियो आरो खृस्तियान फोर दङ बिसोरबो गावसोरनि गोनां गोनां फोरबोफोर जेरै गुड फ्राइदे खृस्टमास बेफोरखौ गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोनो